तो हमारे सभी पूरे भारत में कई सारे धर्मो का पालन किया जाता है जैसे हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई जैन बौध और इन सभी धर्मों का बहुत ही ज़्यादा पवित्रता से पालन किया जाता है सभी अपने अपने धर्मों को बहुत ज़्यादा मानते हैं और हमारे हिन्दू धर्म में कुल तैंतीस देवी देवताओं को माना जाता है जिनकी पूजा वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र तरीके से करते हैं और हमारे सनातन धर्म में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों का मतलब पालन किया जाता है और सभी लोग जैसे की है बहुत पवित्रता और शुद्धता से पूजा वगैरह करते हैं मंदिर जाते हैं और सभी चीज़ों का पालन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और जहाँ तक कि मुस्लिम धर्म में हैं वो भी मतलब अपने दरगाह वगैरह सब जगह पे जाते रहते हैं और जो इनका दरगाह है उसमे हर हर टाइम ये पूजा वगैरह करते हैं जो भी इनका होता है और अपने क्रिस्चन लोग जो होते हैं वो भी चर्च में जाते हैं और जो भी उनका केंडल्स वगैरह जलाते हैं और ये सब करते रहते हैं बाकि ऐसे कईं धर्म हैं जहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से उनका पूजा करते हैं और उनका मान करते हैं इसी तरह से सभी लोग पालन करते हैं